कोविडाच्या तेंपान खुबशा लोकान सायकल घेतल्या आनी सायकल करपाक लागल्या लोक सुर्योदय पळोवपाक सकाळी खूब बेगीन उठ्ठाले आनी सायकल करपाक वताले ताचे मागीर लोक नाश्ता घेता आनी ताचे मागीर घरा येता पूण घर येवन आनी एक पावट सायकल घेवन सांजचे सुर्यास्त पळोवपाक खुबशे लोक वताले जेन्ना आमी सायकल करता तेन्ना एक प्लॅन आसता गोंयच्या शिमेर वचपाचें वा तळें पळोवपाचें वा वेळेक मेळपाचें आनी आनी आनी अशे आनी अशे करून खुबशे आनीकूय प्लॅन आसात ताचे मागीर म्हजें म्हजें जें म्हजे जे फ्रेंड्स आसतात ते आमीय प्लॅन करून खूब तळे पळोवपाक वयतात ताज्या मागीर खुबशे खूब वेळेर आमी पावल्या आनी खूब मज्जा करतात आमी आमी वेळेर वचून आमी वेळेर वचून स्विमींग करता आनी मज्जा करून घरा येता